اتّر پردیش حکومت ہیلتھ کیئر کے بڑھتے ہوئے خرچوں کو کم کرنے اور عوام کو بہتر صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے ان اقدامات میں انشیورنس اسکیم کے تحت زیادہ پرائیویٹ ہسپتالوں کا احاطہ کرنا سرکاری ہسپتالوں میں جدید علاج کی دستیابی اور دیہی اور شہری علاقوں میں میڈیکل کیمپس کا انعقاد شامل ہے انشورینس اسکیم کے تحت زیادہ پرائیویٹ ہسپتالوں کا احاطہ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اس اسکیم کے تحت حکومت نے زیادہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو شامل کیا ہے تاکہ لوگوں کو انشورینس کے ذریعے بہتر طبی سہولیات حاصل ہو سکیں اس سے نہ صرف عوامی ہسپتالوں پر بوجھ کم ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو بہتر اور فوری علاج ملنے کا امکان بڑھ جاتا ہے سرکاری ہسپتالوں میں جدید علاج کی دستیابی ریاستی حکومت کی سرمایہ کاری اتّر پردیش حکومت نے سرکاری ہسپتالوں میں جدید طبی آلات اور ٹکنالوجی کی فراہم کے لیے سرمایہ کاری کی ہے اس اقدام کے تحت غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بھی جدید علاج جیسے کینسر کے علاج دل کی سرجری اور دیگر پیچیدہ امراض کے علاج تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں دیہی اور شہری علاقوں میں میڈیکل کیمپس کا انعقاد حکومت نے دیہی اور شہری علاقوں میں باقاعدگی سے میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا ہے جہاں لوگوں کو مفت معائنے دوائیں اور ابتدائی علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے یہ کیمپس خصوصی طور پر ان علاقوں میں منعقد کیے جاتے ہیں جہاں صحت کی سہولیات کی رسائی کم ہوتی ہے ٹیلی میڈیسن اور موبائل ہیلتھ یونٹس دیہی علاقوں میں ڈاکٹروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن سروس متعارف کروائی گئی ہے جس کے ذریعے مریض دور دراز علاقوں میں بیٹھ کر ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ لے سکتے ہیں موبائل ہیلتھ یونٹس حکومت نے موبائل ہیلتھ یونٹس کو متعارف کروایا ہے جو دور دراز کے علاقوں میں جا کر لوگوں کا معائنہ کرتی ہے اور بنیادی صحت کی خدمات فراہم کرتی ہے یہ تمام اقدامات حکومت کی اس حکمتِ عملی کا حصہ ہیں جس کا مقصد صحت کی بڑھتی ہوئی لاگت کو کم کرنا اور لوگوں کو معیاری صحت کی خدمات فراہم کرنا ہے